मां हिंदवासी ऐं हिंदुस्तान नव भारत टाइम्स हीअ पढ़ंदो आहियां ॾाढो मूंखे शौंक़ु आहे त नव भारत टाइम्स सालनि खां मां वटि ईंदी आहे हिंदवासी हफ़्ते हफ़्ते ईंदी आहे उन मां असांखे छा छा थिए थो सॼे मुल्क़ में हूअ ख़बर पवंदी आहे अहिड़े नमूने मुंहिजो इहेई हिकिड़ो पेपर सां ई मूंखे ॼाण पवंदी आहे